दाखालि आं गुहाथि थांनायाव अला मोनसे बुक खालामदोंमोन ड्राइभारा ओरैबायदि मोजां आदाया बोरैबा बर'खौनो ग्रोब लोगो मोनदों हरनि सम जेनेबा आङो मोनसे खामानियाव थांदोंमोन हटेलसिम सहैफिन्नो थाखाय बासानो गंसेबो गैलामोन आदाया बेसारा बोरैबा बर'खौ लोगो मोनफ्लांनानैहाय माने बिदिनो मोजां गाज्रि खोथा रालायलांदों गावबो ओरै बंङाइगाव साइडनिनो गुहाथिआवनो बेबायदि अला सालायनानै जायो दा बिसि फिसा फिसौ मोनसे भारा न'आव थानानै माने बेफोरबायदि हरनि समाव हिन्जाव मानसिफोरनि थाखायथ' सेफटि नङा जाहैबाय थेवबो माने आदाया ओरैबायदि मोजां आरो माने रालाय रालाय मोजां गाज्रि खोथा जेनेबा दोनबोदों आंखौ न'सिम रालायनानैहाय मोजां टाइम स्पेन्ट खालामबोदों आदाजों माने मोजां मोनदों आङो बे अलाखौहाय बुक खालामनानै आदानिसिमबो जेनेबा गोजोननाय थाबाय जेनेबा हिन्जाव मानसिखौ बेफोरबायदि मोनायावहाय जेनेबा मोजां लामाजों दोनबोदों माने गंसेबो बासखौनो मोनखायासै आरो मोनाथारबायबोमोन नालाय उफाय गैयैआव माने बे अलाखौनो अर्दार खालामनांगौ जादों फार्स्टआवहाय उबेर खालामदोंमोन उबेराथ' गैया केन्सेल केन्सेल जाबाय थानानै अलाखौनो अर्दार खालामबाय आङो मोनबायबो एसे नेनानै मानसिया ड्राइभारा बर'मोन अलाना बुहुत मोजां आरो बुहुत मोजां रालायलांदों मोजां मोनदों आङो अलानि ड्राइभारखौहाय